ही आयदनां हांगा कोणाची शॉपकीपर कोण हांगा ही तुमचीं कांय म्हणलें आयदनां

म्हाका एक दोन तीन तरेचीं जाय आशिल्लीं हें तें उदक उदक दवरपाचचें गुरगूर कसो

आं आं

आं

म्हाका आवडलें तें आवडलें तें पूण आवडलें तें म्हाका पळोवपाक गेल्यार आनी हो तो मिलेर कसो आसा म्हाका एक दोन चार आयटम्स सपोज हांवें घेतलें जाल्यार म्हाका डिस्कांउट दितली न्हय आनी तें म्हाका हूमण करता पळय तें हें जाय आशिल्लें आयदन पूण तें हुमण करता पळय हुमण करतना तें मात्शें म्हाका हॅवी जाय नाजाल्यार ती मात्शी रोकडी फुडटात आं बरें बरें थँक्यू वॅरी मच हां आं बरें बरें नंबर धाड आं म्हाका जी पॅ करपाक बरें बरें थँक्यू